पहिने शुरूके तऽ हमरासभके से ई दुःख सुख दुनू लागल छल दुःख सुख लागल छल जे एहिठाम एलहुँ तऽ गरीब परिवारमे एलहुँ तऽ दुःख लागले रहि गेल चारि गो बेटी भेल चारूके निर्वाह परवाह केलहुँ पहिने तऽ पढ़ाइ लिखाइ केलहुँ तकरबाद निर्वाह परवाह केलहुँ तकर बाद दू गो बेटा रहय तऽ दुनूके पढ़ाइ लिखाइ शादी बियाह भेल तऽ ओहू सभमे ओझराइत पोझराइत रहि गेलहुँ किछु नहि कएल पार लागल ने तीर्थ ने व्रत ने कोनो चीज नहि पार लागल घरेमे सभ ओझरा ओझरा कऽ रहि गेलहुँ तकर बाद हुनका रिटायर भेलनि तऽ हुनका बीमारी भऽ गेलनि तऽ ओहीमे लागल रहि गेलहुँ ओही इलाज फिलाजमे आइ पटना तऽ आइ समस्तीपुर रेलके नौकरी छलनि हेँ तऽ समस्तीपुरमे तऽ हुनका फ्री इलाज छलनि हेँ तऽ हमरोसभके फ्रीए इलाज छै लेकिन हमसभ आब नहि जाइ छियै अपन एम्हरे देखा लेलहुँ लेकिन हुनका तऽ फ्री इलाज छलनि हेँ तऽ ओहीठाम लऽ जाए पड़ै छलए बच्चासभ छोट छोट छलए तऽ पहिने तऽ अपने निमाहलहुँ जखन बेटासभ नमहर भेल तऽ अपन बेटासभ निमाहलक पुतहुसभ तऽ आब एगो बेटा से रहैए ओतय भोपाल ओ अपन पूरा परिवारकेँ लऽ कऽ आ छोटका बेटा लऽ कऽ एहिठाम हम छी तऽ ओ तऽ भरि दिन रहैए मेजरेगञ्ज पढ़बैत छै इस्कुलमे प्राइवेट ट्यूशन त्यूशन केलक तऽ छओ छओ बजे गेल से एके बेर नओ बजे रातिमे आएल गामघरसँ ओकरा कोनो अथिए नहि धियापुता पोता पोती तीन टा अइ तऽ ओकरो टाइमपर इस्कुल पठेलहुँ फेर इस्कुलसँ आयल तऽ ट्यूशन पठेलहुँ ओहीसभमे ओझरा तोझरा कऽ रहि गेलहुँ आब नहि किछु नहि कएल होइए नहि तीर्थ नहि व्रत किछो नहि कएल होइए आब एकदम लोथे भेल छी खाली उएह पोता पोतीके देखलहुँ सएह आर नहि तऽ हमरा किछो नहि होइए कएल एहिसभमे लागल रहि जाइ छी आब चाहबो जे करै छी जे हम कोनो तीर्थ व्रत जाइ तऽ नहि बेटाकेँ छुट्टी अइ आ नहि हम अनका सङ्गे जा सकै छी इएहसभ समस्या अइ आरो कथी